कंहिं बि व्यक्ति खे ड्रॉइंग्स या कोई कम सेखारण लाइ उन में उन में पंहिंजो आत्म बल हुनु छरे हुनर हुजणो खपे उन खे टाइम हुजे सिखण जो शौक़ु हुजे उहो तॾहिं करे सघंदो आहे कंहिंखे बि असां ईअं सेखारे न सघंदा आहियूं जेसिताईं हुन जी पंहिंजी चाह न हुजे कंहिंखे बि धीखे धर्म न कराए सघिबो आहे उहो जॾहिं हुन खे पंहिंजो शौक़ु हूंदो त सभु कुझु करे सघंदो आहे इन करे हर कंहिंखे पंहिंजी मन जी लॻनि हुजणी खपे जॾहिं लॻन हूंदी तंहिं सो करे सघंदो चईंदानि ते जिते चाह उते राह उहो ई व्यक्ति सफल थींदो आहे